जी भारत की बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब बाइक से जाना चाहता हूँ उनमें से जो मेरी सबसे ज़्यादा प्रमुख और पसंदीदा जगह है वह लद्दाख है और साथ ही साथ उतरी भारत रहा है लद्दाख का जो प्रकृति है वे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है साथ ही साथ लद्दाख का जो रास्ता है वह कठिनाइयों से भरा है और आपको एक चुनौती देता हैं कि मुझे पार करो इसकी इसी वजह से मैं लद्दाख जो है वह बाइक से जाना चाहता हूँ साथ ही साथ वहाँ का ठंडा मौसम और प्राकृतिक नज़ारे काफी अच्छे हैं जो कि बाइक से देखने में और वहाँ पर जा कर महसूस करने में एक अलग ही आनंद आएगा लद्दाख का सुझाव मुझे बहुत सारे लोगों ने दिया है जो भी लद्दाख जाता है वे यही कहता है की जीवन में एक बार लद्दाख ज़रूर जाना चाहिए वहाँ के प्राकृतिक अनुभव लेना चाहिए और साथ ही साथ यह भी देखना चाहिए की ज़िंदगी कितनी कठिन है वहाँ पर आउ वहाँ के लोग किस तरह उसको वहाँ पर रह रहे हैं तो यही सारी चीज़ें देखने के लिए मैं लद्दाख जाना चाहूँगा इसी के साथ भारत का जो उतरी हिस्सा और साथ ही साथ जो पश्चय उत्तरी हिस्सा जो है वहाँ पर नागालैंड असम सिक्किम यह वाला जो भाग है वहाँ पर भी मैं जाना चाहूँगा बाइक से क्योंकि यहाँ की जो नदियाँ हैं वह काफ़ी अच्छी हैं और साथ ही साथ वहाँ की जो संस्कृति है वह देखना अच्छा है अच्छी है बहुत ही ज़्यादा तो यह देखने के लिए मैं जाना चाहूँगा और और सारे लोग यहाँ पर जाते हैं इसी वजह से मुझे लद्दाख और सात बहने भारत की जो कि नागालैंड सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और भी है वहाँ पर हैं